बिहारमे कहल जाइ तऽ बहुत सारा खेल खेलल जाइ छै जेनामे किरकेट खेलब कबड्डी पिट्ठो बैडमिण्टन आओर ई सभ खेलल जाइ छै ओहिमे हमरा किरकेट कनी ज्यादे पसन्द छै ताहि दुआरे हम कनी किरकेटके बारेमे बता देब जेना किरकेट हमरा पसन्द छै हम किरकेटमे बॉलिङ्ग करै छी आओर हमरा गेन्दबाजी करनाए बहुत पसन्द छै तऽ किरकेट कहल जाइ तऽ पूरा देशके बिहारके ही नहि पूरा देशके जानल मानल खेल छै आओर किरकेट अनिश्चितताओं का खेल छै किरकेटमे एगारह प्लेअर होइ छै एक एगारहगो प्लेअर आओर ओ एकर बाद एक विकेट कीपर होइ छै बैट्समैन दूगो आबै छै ओकर बाद बॉलर छै तऽ किरकेटमे पाँच दिनके गेम होइ छै जकर नाम छै टेस्ट किरकेटमे दर्शकसब भी के बहुत मजा आबै छै देखैमे कि अभी वर्ल्ड विश्वकप भी होइवला छै किरकेटके ताहिलए दर्शकसबमे आओर दर्शकसबमे लेकिन जुनून छै किरकेटके लऽ कऽ बिहार बिहार भी आब आगू बढ़ि रहल अइ किरकेटके क्षेत्रमे किरकेट छै एना बहुत मस्त आओर कहल जाइ तऽ बिहारसँ अभी दू गो प्लेअर अन्तर्राष्ट्रीय खेलैलए गेल छै जेनामे छै ईशान किशन जे पटनाके छै आओर एगो मुकेश कुमार अभी नएमे गेलै हँ ओ ओ भी अभी अन्तर्राष्ट्रीय मैच खेल रहल छै ओ अच्छा प्रदर्शन भी कऽ रहल छै ताहि दुआरे बिहारके नाम रोशन कऽ रहल छै ओसब किरकेट खेलकए कहल जाइ तऽ किरकेट अनिश्चितताओं का खेल छै लेकिन कभी कभी ओकरा बदनाम करैके कोशिश भी कएल गेल छै बहुते खिलाड़ीके तरफसँ या फेर बिजनेसमैनके तरफसँ कि सट्टावला ताहिपर भारत सरकार धिआन देलकै आओर ओकरा पकड़लकै आओर ओकरासँ अभी साफ सुथरा गेम किरकेट खेलै छै किरकेट अभी भारतवासी बिहारवासीके दिलमे बसै छै आओर बहुत नीक लगै छै पाँच टेस्ट मैच पाँच दिनके होइ छै पाँच दिन ओहिबेर सीटसँ उठै नहि छै पूरा मैच देखै छै एते प्रिय छै ओ खेल